हम को शादी होते हैं तो शादी में पूरा हम सब कहाँ से लाएगे बाल्टी के बाल्टी पानी हम कहाँ से भरेंगे तो सोचते हैं कि बड़का को ड्रम ला देंगे उसी में पानी धो धा के सूखा के पानी में उसको मतलब थोड़ा धो धा के सूखा के रख देते हैं उसके बाद हावा से मतलब पार रौदा से सूख जाते हैं उसको हम सूखा के फिर उसको पोछ पाछ के उसके पानी में डब्बा में मैं भर देती हूँ और भर कर इन सब में से जितने आते हैं वो उतना से भी नहीं होता है तो फिर दूसरी जगह से मैं मंगाती हूँ फिर वहीं से फिर वहीं से लेते हैं तो फिर वहीं पर फिर उसको हमें रख के फिर उसको मैं उस में से पानी भर के उसे हम रख देते हैं और पानी रख के और उसको फिर तो वो भी उससे नहीं होता है तो फिर दूसरा लाती हूँ दूसरा से वो दूसरा वो डिब्बे में पानी भरने को करती हूँ तो तो मैं दोसरा दोसरे गाँव से मैं ख़रीद के लाती हूँ वहाँ से और कुछ में ख़रीद के मैं उसको बहुत कुछ उससे मैं करती हूँ मैं लाती हूँ वहाँ से खड़ के बस उसके बाद लाते हैं ख़रीद के तो उसको बाद हम पानी में वही डिब्बा में हम फिर से पानी भर के रख देते हैं और भर के उसके बाद रख देते हैं उसके बाद फिर ये फिर कभी फिर शादी में घटी होता है तो फिर हम कनहु से ला देते हैं दूसरी दूसरी जगह से ख़रीद के ले आ देते हैं बस रख देते हैं उसके सामने बस हो गया वो तो पैर रख के फिर तो शादी सब रहते हैं तो शादी में तो फिर पूरा करना पड़ता है ना तो घर पर कट जाता है तो पानी तो उस लिए कमी के द्वारा फिर दूसरे जगह पर और ख़रीद के ला देते हैं ख़रीद के लाने से बस उसके बाद करते हैं कुछ कुछ वही पानी का सब को देते हैं बांटते हैं मेहमान को कुछ करते हैं बहुत अच्छा अच्छा रखते हैं उसके देते हैं पीने के लिए सब को तो पानी का यही तो हम को करना पड़ जाता है ऐसे ही चीज़ों दुनु सब को देना पड़ जाता है तो दे कर मैं इसको पानी के ऊपर देते हैं तो फिर कमी हो जाती है तो फिर मैं दूसरे जगह पर से ख़रीद के किसी से मैं ख़रीद को मंगा कर ली आती हूँ पानी की कभी कमी हुई तो तो दूसरे वाले से कह के मैं इसे पानी ले आ कर ख़रीद के रख देती हूँ घर पर फिर कोई पीया तो पानी पीके ख़त्म हो गया है तो रख देती हूँ वो रखने बाद बस उसी के बाद हम फिर सब को फिर पिला देते हैं पानी और फिर और कुटुंभ आते हैं तो उसको भी सब को देते हैं पानी पीने के लिए रख देते हैं उसके बाद सब कुछ कर देते हैं